हलो

हा हेमन भाई जाम ॾींहंनि खां पोइ तव्हां सां ॻाल्हाइणु थियो आहे त मूंखे तव्हां वटां जाम बासण खपंदा आहिनि छो त मां घर मटायो आहे त मूंखे सभु रस रधंणे जे सभु बासणनि जी ज़रूरत पवंदी त मां तव्हां खे पंहिंजी लिस्ट ॾींदसि पर तव्हां बि सोचे सोचे जे की कुझु घटि वधि हुजे त मूंखे यादि ॾियारिजो प्लीज़ ठीकु आहे त मां लिखायां तव्हां खे त मूंखे खपनि पहिरी छह प्लेटूं छह छह कटोरियूं डज़न चमिचा कांटा छुरियूं खपनि ॿ छुरियूं वरी तंहिंखां पोइ वेलणु चकलो तओ तई खुरपियूं इहे सभु खपनि तव्हां उहे सभु जेके मां चवांव थी न उहे सामान तव्हां ॿाहिरि कढाए रखिजो जीअं सुभाणे जीअं मां अचां त मूंखे फ़टाफ़टि सभु थी वञे ठीकु आहे त हाणे ॿी जे के शयूं मां चवांव थी उहे आहिनि उन में तव्हां खे मूंखे खपंदा बासण ठाहिण जे लाइ सिपरियूं खपनि कुकर खपे हिकिड़ो नंढो टीक टिनि लीटर जो कुकर बि तव्हां वठी रखो त कुकर बि खपंदो ॿियो गेचण खपंदो ही सभु शयूं तव्हां वठो हा हा बराबरि बराबरि हम्म हम्म हम्म हम्म मूंखे मूंखे जब जग बि खपे पाणीअ जे लाइ ऐं उनसां गॾु मूंखे ऐं इहे मूंखे बासण खपनि जे के गरम बासण न रखबा आहिनि जें में चांवर इहे हा त हा उहे बि खपंदा त उहे नंढा वॾा सभु जमा करे रखो ऐं इनखां पोइ ॿियो छा खपे गिलास खपनि हा गिलास खपनि ऐं हिकिड़ो नंढड़ो मट मटको न छा चइबो आहे हा मोरियो खपे हा मोरियो खपे उहो बि खपे

हा नंढो ई खपे वॾा न खपनि वॾा कंहिं खे था खपनि अजु कल्हि हम्म हम्म हम्म हम्म मूंखे ॿियो छा खपे हा इहे जे के सामान मां तव्हां खे चया आहिनि तव्हां मूंखे ॿियो कुझु जेकॾहिं तव्हा खे हा चाहिं जे लाइ छाणी खपे ऐं इनखां सवाइ कप्स खपनि चाहिं जे लाइ कप्स खपनि जी टिनि लीटर जो खपे हा ऐं बर्फ़ रखण जे लाइ आइस बकेट खपे राइस कुकर अथव छा हा त पोइ बस हिकिड़ो उहो बि कढाए रखजो त हाणे जे के सामान चयां आहिनि न उन्हनि जी मां लिस्ट तव्हां खे मां ॿुधाए छॾी तव्हां उहे सभु सामान सुठा सुठा कढाए रखजो डिजाइनूं सुहिणियूं हुअणु खपनि ठीकु आहे हा हा ऐं

हा जंहिं हाणे गिलास आहिनि त उन्हनि जी बि टाइप्स सुहिणी हुजे प्लेटुनि ते बि थोरो सुठो डिजाइन विजाइन हुजे ठीकु आहे अच्छा ॿियो बिल ठाहे रखजो हा त कचो बिल ई ठाहे रखजो पर रेट सही लॻाइजो तव्हां वटां त मां अॻे दफ़े वरितो तव्हां जाम वधीक वधीक लॻायो हाणे हिन दफ़े ईअं न हलंदो हा त हम्म हम्म त उहो अची ईंदसि न तॾहिं मूंखे सभु ॾेखारिजो पर हाणे रेट ठाहे रखिजो ऐं मूंखे वधीक पैसा न आहिनि ॾियणा जी जी जी हलो हा हा फ़ोन करे ईंदसि चङु जय झूलेलाल